وعلیکم السّلام

جی جی بالکل اور فرمائیے کل سے تو آپ کیا مجھے اپنا سیکشن اور اپنی کلاس ٹیچر کا نام بتا سکتی ہیں کیونکہ میں تاکہ آپ کی معلومات حاصل کر سکوں اچھا میں سمجھ گئی لیکن ٹرانسفر سرٹیفکیٹ کا بھی پورا ایک فارمیٹ ہوتا ہے پورا ایک پروسیزر ہوتا جو آپ کو فالو کرنا ہے آپ کو دس دِن لگیں گے آپ کو پہلے اپنی اسٹوڈنٹ آئی ڈی وغیرہ سبمٹ کرنی پڑے گی فام لینا پڑے گا اُسے گھر سے سیگنیچر کرانا پڑے گا اُسے سبمٹ کرنا پڑے گا اور ایک ہفتے بعد آپ کو وہ اشو ہو جائے گا دس دِن کے اندر آپ آ کر اُسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آپ اتنا احتجاج کر رہی ہیں تو آپ کل اپنے فادر کے ساتھ آئیے گا اپنی اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور اپنے باقی سارے دستاویز ڈاکومنٹ لے کر آ جائیے گا اور ای میل اور ایک ایک فوٹو کاپی اور اُس کے علیحدہ آپ کے سارے جتنے بھی اپلیکیشنس ہیں وہ بھی لے آئیے گا اور اُس کے علیحدہ اپنے فادر کی پرزنٹ ہونی چاہیے گیارہ بجے تک آپ آ سکتی ہیں اور آپ کے فارد کو سیگنیچر کرنا پڑے گا اپلیکیشنس پہ اور اُن دستاویزوں پہ اور پھر آپ اپنی ٹی سی بھی لے جا سکتی ہیں آدھے گھنٹے بعد ٹھیک ہے اوکے کوئی بات نہیں بیٹا بہت بہت شُکریہ آپ کا بھی میں آپ سے متاثر ہوں کہ آپ اپنی پڑھائی آگے بھی کنٹی نیو کر رہی ہیں اور آگے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لیے دوسرے شہر میں جا کر بھی اپنی پڑھائی وہاں جاری رکھ رہی ہیں بہت بہت کامیابی حاصل ہو آپ کو